وعلیکم السّلام جی میں ڈاکٹر پروین بات کر رہی ہوں آپ کون اوکے اچھا کیا پرابلم ہے آپ کو اچھا کب سے کیا آپ نے زیادہ کھانا کھا زیادہ اوور ایٹنگ کی تھی کیا کھایا تھا آپ نے اچھا ہاں تو آپ نے کافی اسپائیسی کھانا کھایا ہے تو ہو سکتا اس کی وجہ سے ہو رہا ہو تو ہو جائے گا آپ کا درد بند آپ تھوڑا آپ کھانا کھا کے کیا فوراً مطلب لیٹ گئی تھیں جانے لگی تھیں اونگیں آنے لگی تھی ہاں تو یہی غلط کیا نہ زیادہ اوور ایٹنگ کی وجہ سے آپ لیٹ گئیں تو آپ کو وہ درد ہونے لگا تو آپ ایسا کریے آپ کیا کہتے ہیں ابھی تو آپ ارام سے تھوڑا ٹہلیے اور پھر اس کے بعد لیٹیے گا پانی تھوڑا زیادہ پیے اور ایسا صبح میں کھچڑی وغیرہ کھائیے گا ٹھیک ہے تو آپ کا ان شآء اللہ ٹھیک ہو جائے گا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے خیر

ہاں تو آپ صبح میں آپ میری کلینک آ جائیے تو جی ایڈریس امنیشا میں آپ آ جائیے گا امنیشا میں برابر میں میری کلینک ہے سیکنڈ فلور پہ تو آپ آ جائیے گا وہاں پہ آپ وزیٹنگ کریے اور آپ میرے کو دکھا دیجیے گا میں آپ کو دوا دے دوں گی تو ان شآء اللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا تو آپ صبح آ جائیے گا اوکے ٹھیک ہے اوکے ویلکم اللہ خافظ وعلیکم السّلام